हा मांजो पसंदीदा किताबु रामायण आहे महाभारत आहे ऐं गुरु ग्रंथ साहिबु आहे इहे पढ़ण मां थोरो ज्ञान मिलंदो आहे त भाई कीअं हलिणो आहे पाण खे कीअं कंहिं सां व्य व्य व्यवहार रखूं सुठो ॻाल्हाइणु मिठो ॻाल्हाइणु ऐं मालिक जे अॻियां मतलबु कीअं मतलबु प्रणय करिणो आहे मतलबु उन्हनि जे अॻियां पंहिंजो छा चवंदा आहिनि इच्छा जाहिर कयूं ऐं रामायण मां बि हिकु ॿिए जे भाईचारो मिलंदो आहे पढ़ण में ॿुधण में कंहिं सां बुरो व्यवहार न रखूं सुठो हलूं मिठ चङी तरह मतलबु भाईचारो निभायूं इन हिसाब सां इहो पढ़ण में ॾाढो आनंदु ईंदो आहे किताबूं